हँ हेलो हँ हेलो हँ पूर्णिया बारेमे जानकारी हमरा पूछए रऽ की हँ सुनए ने पूर्णिया जे छै ने बहुत पुराना होलै अथि जिला सबसँ पुराना जिला हँ मने अखनि पूरे बिहारमे सबसँ पुराना जिला हँ जिला होलै पूर्णिया ई जिलासँ कटिहार निकलै किशनगञ्ज निकलै अररिया निकलै सहरसा निकलै एते बड़ा जिला छै ई जिलामे एक सँ एक महान आत्मा भी होलै जेना फनिशवरनाथ रेणु होलै बहुत बड़ा साहित्यकार रहै फनिशवरनाथ रेणु इहा पूर्णिया जिलाके देन छलए ओकराबाद सन्त महर्षि दास जे होलै इएह जिलाके देन छै ई जिलामे माता पूरन देवी जे सदियोसँ मन्दिर छै वहाँ होलै आर पूर्णिया सिटीमे जे काली स्थान छै ई मने जे बहुत बड़ा काली स्थान छै पूर्णिया धरोहर होलै ई अबर एने पूर्णिया जिला रऽ सबसँ बड़ा मण्डी पूरा भारतमे सबसँ बड़ा मण्डीके गिनतीमे आबै छै गुलाबबाग मण्डी जे पूर्णियाके धरोहर छै बहुत सुन्दर जिला छै आर ई जिलारऽ ही कटिहार जिला जे

हँ बहुत बड़ा यहाँपर सम्पत्ति छै बहुत बड़ा राजा महाराजा भी राज करले छै एना सुनै छियै खिस्सामे भक्त प्रह्लाद जे रहै भक्त प्रह्लाद खम्भा जे कहै छै ओहो तऽ धरोहर हरहरा गाम पड़ै छै आर हँ आर शान्त महर्षि मेहिर भी जनक स्थल छियै पूर्णिया इसीलिए पूर्णिया जिला सबसँ सुपर जिला छै अच्छा जिला छै ई हँ ई ई जिला जे छै ने बहुत अच्छा जिला छै ई जिलामे खेती बारी बड़ा सुन्दर होबइ छै लेकिन मखाना खेती केला खेती धान खेती पटुआ खेती नामी छै सबसँ नामी छै ई हँ हूँ आरऽ मने घुमै लए जहाँ जहाँ जेबै ने हँ तहाँ तोरा मोन छै घुमैला यहाँ पूर्णिया जिलामे सब तरहकेँ व्यवस्था छै घुमएके भी व्यवस्था छै मने जे आर इएह सब सिस्टममे छै टोटल चीज सिस्टममे छै पूर्णिया कमीश्नरियो तोरा मने छै भए गेल ओकराबाद की होलै यहाँ हाइ इसकुल छै जिलाके इसकुल छै तोरा यूनिवर्सिटीयो बनि गेलै हाल फिलहालमे पूर्णियामे एक सँ एक चीज बनी रहल छै बनै भी छै आबक पूर्णियामे तोरा मने जे फोर लेन भए गेलै ईलाज कराबए लए कहि जेबऽ पूर्णिया सबसँ बड़ा मण्डी दवाइके सबसँ बड़ा पूरा मण्डी

अरी देखबऽ साहित्य दृश्टिकोणसँ भी यहाँ भी मने जे छै पूरा अच्छा छै बुझलो ने आर मतलब यदि तोरा घुमैके मोन छौ हमरा साथ हम चलिहऽ तोरा पूर्णिया हम पूरा घुमाए देबऽ